मूंखे क्रिकेट खेॾणु जाम वणंदो आहे छाकाणि त क्रिकेट में हिकु भावना जुड़ियलु आहे जंहिंमें जंहिंखे जेको वणंदो आहे उहो उहो खेॾंदो आहे जीअं की जंहिंखे गेंदबाज़ी वणंदी आहे उहो गेंदबाज़ी कंदो आहे जंहिंखे बलेबाज़ी वणंदो आहे उहो बलेबाज़ी कंदो आहे ऐं जंहिंखे ॿई न वणंदा आहिनि त हूअ फील्डिंग कंदो ऐं कैच पकड़ींदो आहे सिर्फ़ु फील्ड में वेही करे त हिन गेंद में जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं अगरि जंहिंखे जाम वधीक गुसो आहे त उनखां असां बलेबाज़ी कराईंदा आहियूं छाकाणि त उन बलेबाज़ी करण जे कारण उहो पंहिंजो गुसो बि कढी छॾींदो आहे ऐं छका चौंका जाम हणंदो आहे उन फील्ड ते ऐं जंहिंखे शांति रहणु वणंदो आहे असां उन्हनि खां गेंदबाज़ी कराईंदा आहियूं छाकाणि त गेंद बाज़ीअ लाइ शांति दिमाग़ खपंदो आहे छाकाणि त शांति दिमाग़ वारो ई कहिड़े गुसेल माण्हूअ खे आउट करे हुन जी डंडियूं किराए सघंदो आहे